میں نے ابھی دوسرا پروڈکٹ ایک موبائل لیا اسمارٹ موبائل جس کا فائدہ یہ ہوا میں کہیں بھی کال وغیرہ کر سکتا ہوں کسی سے بات کر سکتا ہوں پیغامات بھیج سکتا ہوں واٹس ایپ پہ تصاویر اور مختلف قسم کی ویڈیوز بھیج سکتا ہوں وہیں اس کا نقصان مجھے یہ دیکھنے کو ملا کہ میرا بیٹے اور گھر کے بچے وغیرہ ہر وقت موبائل دیکھتے رہتے ہیں آنکھوں سے آنکھوں میں ریڈیئیشن وغیرہ موبائل ریڈیئیشن کے نقصانات کافی ہیں اور پڑھائی کا نقصان الگ ہو رہا ہے سارا دن گیم کھیلتے رہتے ہیں فون میں اور کام انٹرنیٹ پر چیٹنگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں کبھی ادھر بات تو کبھی ادھر بات انسٹا گرام چلاتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں ریلس دیکھتے ہیں جس کی جو سراسر وقت کی بربادی ہے